हैल्लो ए थोआड़े हट्टिये दा असैं स्यौ आह्नदे हे ते स्यौ जिल्लै असैं कट्टे ते स्यौ खराब निकले ते सौ रपेया किल्लो कन्नै स्यौ दित्ते तुसैं ते फ्ही खराब कु'ने दा बिक्की हुं'दे आ

हां

ठीक ऐ फ्ही